जीअं त विज्ञापन अॼु कम्पनीयुनि खे मदद थो करे माण्हुनि ताईं पंहिंजी ॻाल्हि पहुंचाइण लाइ जेके हुअ छा ठाहे रहिया आहिनि उहो माण्हुनि खे ॿुधाइण लाइ ऐं हुअं ई विज्ञापन करण जा चङा ई ज़रिया आहिनि तंहिं मां मोबाईंल ते टीवीअ ते रेडियो ते इंटरनेट ते असां हर ॾींहुं हिकु नओं विज्ञापन ज़रूरु ॾिसंदा आहियूं अॼु जे द़ौर ते इंटरनेट हेतिरो ज़रूरी थी वियो आहे जो अॼु इंटरनेट जे बग़ैर असां नथा रही सघूं जीअं फेसबुक हुजे सोशल मीडिया माना इंस्टाग्राम हुजे वॉटसैप हुजे जी मेल हुजे असां हिन जे ज़रीए माण्हुनि ताईं पांहिंजी ॻाल्हियूं ताईं पहुचायूं हुअं ई कम्पनी बि पहुचाए थी मां हिकु दफ़े विज्ञापन सां विज्ञापन ॾिठो चादरुनि जो ऐं हिकु जोड़ो चादरूं घुरायूं पर मुंहिंजो तजुरबो एतिरो बुरो रहियो की ॾिठो मां कुझु ऐं मिली कुझु ॿी शइ